نو لاکھ پچیس ہزار آس سو پچاس سات لاکھ گیارہ ہزار پان سو چالیس دو لاکھ نوے ہزار تین سو ساٹھ پینتالیس ہزار نو سو پچیس پچاس پانچ ہزار تین سو پچاس